पंचकुला से शिमला की यात्रा बड़ी सुखद रही ऊँची ऊँची पहाड़ियों पर बने हुए घर जिसे देख कर बड़ा ही मनोहर दृश्य लगता था बड़ा मनोरम लगता था हरे हरे वादियों पर और पहाड़ों के ऊपर घुमाव दार बड़े बड़े मकान बने हुए थे जो देखने में बड़े मनोहर लगते थे वहाँ एक बात यह देखने आई की मकान को बनाया गया है पर कैसे वो लोग रहते हैं कभी ऊपर से पहाड़ खसक जाए गिर जाए आफत पानी आ जाए तो उसके बाद भी वो हिम्मत करके उस वादियों में रह करके साहस जूटा करके उस मकान में रहते है इससे एक चीज़ सीखने को मिली की इंसान को हिम्मत नहीं हारना चहिए डर की भावना नही रहना चाहिए प्रयास करते रहना चहिए कि जो कुछ भी होगा सकारात्मक ही होगा हर समय सोच सकारात्मक रहना चाहिए नकारात्मक नहीं जिससे इंसान का डर भी भागते रहता है